دیکھیے دیہاتی علاقے میں ٹیکنالوجی لانا اور یوز کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو لوگوں کو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے سے روکتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے جو مین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے وہاں علاقوں میں سگنل پراپر نہیں جاتا ہے یا اگر جاتا بھی ہے تو وہاں کی نیٹ بہت سلو ہوتی ہے کئی بار کتنے ایسے ایسے گاؤں ہیں جہاں کے لوگ جانتے بھی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے یا نیٹورک سے جڑی چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو جب انٹرنیٹ ہی ٹھیک سے نہ ہو تو پھر آن لائن ایجوکیشن ای بینکنگ یا کسی بھی ڈیجیٹل سروس کا فائدہ لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں کے لوگ ابھی بھی ان سب چیزوں سے محروم ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب چیز ایگزسٹ بھی کرتا ہے دوسرا بڑا چیلنج ہوتا ہے اویئرنیس کا گاؤں کے لوگ ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو اسمارٹ فون چلانا یا ای میل بنانا یا آن لائن فام بننے کا طریقہ تک ہی معلوم نہیں ہوتا ہے جب نالج ہی نہیں ہوگی تو بھلا یوز کیسے کریں گے جب نالج ہی نہیں ہوگی تو بھلا یوز کیسے کریں گے اور یہ اگنورنس کبھی کبھی فراڈ کا سب سے بڑا کارن بن جاتا ہے کسی نے لنک بھیج دیا ہو اور وہ کلک کر دیے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ کیا وہ فراڈ ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کیا کوئی ہیکرس یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کو فیسنگ کر رہا ہو اسکیم کر رہا ہو وہ ان سب چیزوں کا ان کو زیادہ نالج ہوتا نہیں ہے جس کے کار وہ کسی بھی انون لنکس پر کلک کر دیتے ہیں اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں تیسرا مسئلہ ہے مہنگی ٹیکنالوجی آج کل کے اسمارٹ فونس لیپٹاپس یا ایون انٹرنیٹ کا خرچہ ہر کسی کے بجٹ میں نہیں آتا ہر کوئی گاؤں میں اکثر لوگ غریب ہوتے ہیں ان کے پاس خود کے لیے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ خود پروپر اچھا کھانا کھا سکیں یا اچھی زندگی جے سکیں تو وہ کہاں سے ٹیکنالوجی افورڈ کر سکیں گے ان کو کہاں سے اتنا بجٹ نکال پائیں گے کہ وہ مہنگے لیپٹاپس خرید سکیں ہیں اسمارٹ فونس خرید سکیں ٹیبس خرید سکیں ہیں دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی آمدنی اتنی ہوتی ہی نہیں ہے وہ ایزلی نئی ٹیکنالوجی افورڈ کر سکیں اسی وجہ سے وہ ڈیجیٹل دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹیکنیکل سپورٹ کافی کم ہوتا ہے اگر کسی کا ڈیوائس خراب ہو جائے یا آ ایپ صحیح سے کام نہ کر پائے تو ریپیئر نہیں ملتا ہے دور دور تک جانا پڑتا ہے لوگوں کو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اربن ایریاز کے مقابلے میں دیہاتی علاقوں میں الگ سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ٹیک میں ایکسپرٹ ہوں اور فارمل مسئلہ حل کر سکے پھر ایک بڑی چیلنج ہوتی ہے زبان کا فاصلہ بہت سی ایپس اور ویب سائٹ سافٹویئر صرف انگلس یا اسٹینڈرڈ ہندی میں ہوتے ہیں جب کہ گاؤں کے لوگ کو انگلش سے کوئی رابطہ ہوتا نہیں ہے وہ انگلس اچھا سے جانتے نہیں ہے ان کا لینگویج بجپوری میتھلی اودھی اردو وغیرہ ہوتا ہے جب زبان ہی سمجھ میں نہ آئے تو اس ٹیکنالوجی سمجھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اب سوال یہ حتا ہے کہ اسے کیسے بہتر کیا جائے ہر گاؤں میں فور جی فائیو جی فائبر آپٹک کیبل لگائی جائے سرکاری یوجنائیں جیسے کہ ڈیجیٹل انڈیا وغیرہ کے ذریعے یہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے اویئیرنیس کیا جائے تاکہ لوگ گوگل چلانا سیکھیں آن لائن فام بننا واٹس ایپ یوز کرنا سیکھ سکیں افورڈیبل اور سستے داموں میں چیزوں کو پرووائڈ کرایا جائے تاکہ لوگ این تاکہ لوگ لو کوسٹ پر یا ای ایم آئی پر فون خرید سکیں یہ کام این جی او کو بھی کرنا چاہیے اور سرکاری سنستھاؤں کو بھی کرنا چاہیے ایپس اور ویب سائٹ کو صرف ایک باشا میں محدود نہیں رکھنا چاہیے ان کے لینگویج کو بڑھانا چاہیے اس میں بہت سے لینگویج کا آپشن دینا چاہیے لوکل لینگویج کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر ایپ کو ان سب چیزوں سے ہم گاؤں میں اور دیہاتی علاقوں میں ٹیکنالوجی کو بڑھا سکتے ہیں